हम अपन गाछीमे तऽ आमके पेड़ लगेने छी आमके पेड़ लगेलहुँ रङ्गबिरङ्गके फलके पेड़ लगेने छी अमरूदके पेड़ लगेने छी फूल लगबै छी आओर नीकसँ लगबै छी आओर नीकसँ नीक उगाबै छी आओर हम बहुत रङ्गके पेड़ पौधा लगेलहुँ हँ आओर ओकर जे छै से हमरा नीक रिस्पोन्सो भेटल हँ आओर ओहिसँ हम बहुत एखन तक जे छै से फाइदा प्राप्त कएलहुँ हँ तऽ पेड़ पौधा लगबैमे सबसँ पहिले तऽ मानिकऽ चलू जे ओहन जमीन होइके चाही जमीन नीक रहै छै जमीन नीक रहल ओहिपर पेड़ लगेलहुँ पेड़ लगेला बाद समय समय ओहिपर सिँचाइ करै छी तकर बाद जे छै से कखन कोन उर्वरकके जरूरत छै खादके जरूरत छै से खाद सेहो दऽ देलहुँ दोसर गप ओकरा पशु सबसँ जङ्गली पशुसब रहै छै ताहि सबसँ देखभाल सेहो करऽ पड़ै छै पेड़ पौधाके जे कहीँ जे छै जङ्गली पशु या कोनो कीट पतङ्ग जे छै से ओहिमे नहि लागि जाए ताहि सबसँ सुरक्षाके लेल जे छै से बहुत किछु करऽके पड़ै छै आओर करै छी बुझलहुँ आओर एखन तक पेड़ पौधा लगेलासँ हमर गाछीमे जे देखबै तऽ ततेक सुन्दर अनोखा दृश्यसब लागत पेड़ पौधाके तऽ ओ सबके जे छै से नीक हमरा रिस्पॉन्स भेटल आओर हमरा मोनो लगैए ईसब करऽके लेल